जों ना हमनाय ना हमनायनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा बुंनोसै आं जेरैहाय जोङो नाखौ नाफोरा अखा गैयाब्ला सानदुंजों रानथाबनानै माखासे नाफोरा थैनानै जोंना आबहावाफोरा गाज्रि जालांदों एबा ना हमानायाव सोरबा मुलिजों हमनानै नाफोरा थैजोबलांदों जेरैहाय खारेन्त सत होनानै नाखौ फोथैजोबो ना खांख्राइ साम' गासैबो थैलांजोबो बेयावहाय जोङा नाफोरा खम जालांनो हमबाय बिदिनो मानसिफोरा खायसे खायसे मानसिफोरा हमना खारेन्त सत होनानै नाखौ खारेन्त सतजों फोथैजोबो आरो ना अखाफोर हायालासेनो गोबां सम अखाफोर हायालासेनो थायोब्ला दैनि गुदुंआव दुब्लिफोराव ओंखारबोनाय नाफोरा दैजों रानथाबनानै थैजोब थैजोबो बेयावबो जोङा नाफोरा खम जालांनो हमदों सोरबा बायदिया जालि होनानै नाफोरखौ मुलि सारनानै हमदों बेफोरावबो बे मुलिफोरा गोसारनानै नाफोरा थैजोबनो हमदों एखनबा बेथारिफोर लानानै खारेन्त सत होनायावबो नाफोरा थैजोबलांदों बेफोरावनो जोंना दैया गुबुंले जानानै नाफोरा थैजोबनो खमायलांनो हमदों बे आबहावाफोरा गाज्रि जालांनो हमदों जेरै फिफां लाइफांखौ दानस्राङोब्ला जोंना आबहावाफोरा रैखाथि मोन्नो थाखाय गोब्राब जायो दंफांखौ फांसे दानफायोब्ला फांनै गायनांगौ जायो जोंहा फिफां लाइफांखौ गायनानै दोन्नांगौ जेरैहाय जों दा गरम जों दा हाग्रायाव थांनानै फिफांफोरखौ दानस्राङो दानस्राङो सिफायस्राङो बेहाय जोंना आबहावाया जोबलांनो हमदों आबहावाखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला फांसे फिफां दानफायब्ला फांनै गायनानै दोन्नांगौ जायो जोंना आबहावाफोरा गाज्रि जालाङो बेबायदियावनो जोङो ओंखायनो मोजां सान्नानै जोङो बेफोरखौ बेफोरखौ जोङो सिगांग्रो दानफायै सिगांनो आबहावाखौ लाखिनोब्ला मोजाङै लाखिनोब्ला फिफांफोरखौ गायग्रोनानै लानांगौ जायो एबा जोंनि जोंनि राइजो जालांनायाव आबहावाया गाज्रि जायोब्ला जोंहा थांनानै थानायाव गोब्राब जायो जोङो बेखौनो आबहावायारि रैखाथि होना होनो होनाय जायो जेरैहाय हाय नाफोरखौ जोङो मोजाङै ना मुलि सारालासे माबा दै सानदुं अखाफोराव रानथाबालासे बिदि माबायो जायोब्ला जोंहा आबहावाया मोजां जालाङो बिफांफोरखौ फांसेयाव फांनै गायनानै दोनोब्ला जोंहा आबहावाफ्रा मोजां जालाङो बिदिनो बेनोसै आंनि बुंनाया